ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے وقت بزرگوں کو بزرگوں شہریوں کو ان چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ انہیں جو ٹیکنالوجی جو وغیرہ ہوتی ہے انہیں ان کے دور میں ان سب چیزوں کا رجحان نہیں ہونے کی وجہ سے انہیں ان سب چیزوں کی نالج نہیں ہوتی جو کہ بینک وغیرہ میں اے ٹی ایم وغیرہ جو ہوتی ہے ان سب چیزوں کو استعمال کرنے میں انہیں دقت آتی ہے جوکہ کیوںکہ پہلے سیکھنا کرنا پڑتا ہے جو کہ آج کے بچوں کے لیے بہت سہولیات کا کام ہوتی ہے ان کے لیے بھی سہولت ہوتی ہے لیکن انہیں نہ وہ کام نہ آنے کی وجہ سے انہیں بہت سی دقت آتی ہے جیسے کہ موبائل وغیرہ میں جو ہوتا ہے انہیں فون پے وغیرہ چلانا نہیں آتا انہیں دیکھ کر کوڈ وغیرہ یاد نہیں ہوتا جس کی وجہ سے انہیں پیمنٹ وغیرہ کا بھی نقصان ہو جاتا ہے ایک بار ڈیجٹ ادھر ادھر ہونے کی وجہ سے پورا پیمنٹ دوسرے کو چلا جاتا ہے جو کہ ریٹن نہیں ہوتا ہے ان سب چیزوں کا نقصان بزرگوں کو ہوتا ہے اور ان اس لیے انہوں ان کو ان چیزوں کا سیکھنے کے لیے انہیں بچوں کی سے پوچھنا کرنا پڑتا ہے جوکہ بچوں نے سکھاتے بتاتے اور ان سب چیزوں کو بچوں کو انہیں سپورٹ کرنا چاہیے آج کے ٹیکنالوجی کے حساب سے انہیں پھر ان کو تیار کرنا چاہیے جس طرح وہ ہمیں پیدا کر پیدا پیدائش کے بعد سے وہ بڑا پڑھا لکھا کر مضبوط بناتے ہیں اسی طرح ہمیں آج کی ٹیکنالوجی کے لیے انہیں ان کو ہر ایک چیز اپڈیٹ کر کے بتا کر انہیں سکھا کر کرنا چاہیے تاکہ وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ بھی اپنا ہمارے ساتھ وہ بھی ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکیں